मोबाइल को मोबाइल एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें हम कि अच्छी चीज़ें भी देख सकते हैं और खराब चीज़ें भी देख सकते हैं और वाईफ़ाई कनेक्ट करके भी देख सकते हैं और डेटा से भी डेटा का उपयोग हम फ़ेसबुक वॉट्सअप गूगल पे आदि सब चलाने के लिए करते हैं और जिससे कि हमारा हमें हमें इधर उधर की चीज़ों को जानने का मौका मिलता है मोबाइल के द्वारा हम जब डेटा इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी नेटवर्क चला जाता है नेटवर्क की वज़ह से हमको प्रॉब्लम हो जाती है या और तो लगभग कभी एक जीबी डाटा या डेढ़ जीबी डाटा यह हमारा यूज़ हो जाता हो जाता है और यूज़ करने के बाद भी कभी कभी नेटवर्क नहीं आता है तो पूरा डाटा भी हमारा बच जाता है और नेटवर्क के प्रॉब्लम की वज़ह से हम मोबाइल से आसपास की चीज़ों को नहीं जान पाते हैं अब जैसे दुनिया संस दुनिया में या संसार में क्या हो रहा है हम अपने मोबाइल के द्वारा आजकल जान सकते हैं क्यों मोबाइल में हम समाचार दैनिक समाचार और समाचार भास्कर और दैनिक भास्कर यूथ डाउनलोड कर लेते हैं जिससे कि हम हर जगह का वीडियो सहित जानकारी जान सकते हैं और डाटा यूज़ करने के बाद मोबाइल में हम हर जगह का समाचार पत्र पढ़ सकते हैं हर जगह का वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं फ़ेसबुक वीडियो देख सकते हैं और समाचार पत्रों में समाचार में आज दुनिया में क्या हो रहा है यह भी जान सकते हैं और हर तरीके के इसमें कुकिन्ग चैनल्स और कुकिन्ग चैनल्स और हमारे लायक हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स इन सबके चैनल्स को भी हम देख सकते हैं जिससे कि हमें हर एक नई चीज़ के बारे में पता चलता रहता है कि हम इस हम जो है मोबाइल के ज़रिये हर चीज़ की जानकारी ले सकते हैं चाहे वह घर के सामान की हो और आजकल तो मोबाइल में हम मोबाइल के द्वारा हम शॉपिन्ग भी कर लेते हैं चाहे वह मीसो से हो चाहे फ़्लिपकार्ट से चाहे किसी से भी लेकिन ये सब डाटा के ही द्वारा ही सम्भव है अगर मेरे फ़ोन में डाटा है तो हम कर भी सकते हैं और डाटा नहीं है वाईफ़ाई के कनेक्ट करने के बाद करना पड़ता है तो बात अलग की है लेकिन हम डाटा के ही द्वारा और मोबाइल के ही द्वारा आजकल शॉपिन्ग घर बैठे अपना हर सामान मँगा सकते हैं और काम कर सकते हैं और आजकल तो जॉप जॉब की जगह पर भी हम मोबाइल से ही बहुत सारे ऐसे जॉब्स हो रहे हैं बहुत सारे कनेक्ट करके हम वाईफ़ाई कनेक्ट करके बहुत सारी चीज़ों को अपने घर मँगाते हैं और करते हैं काम भी करते हैं बहुत लोग तो जॉब भी फ़ोन से ही कर रहे हैं और पैसे ट्रान्सफ़र भी हम पैसा एक जगह से दूसरी जगह भी मोबाइल के ही द्वारा मँगा सकते हैं वाईफ़ाई कनेक्ट करके या फिर डाटा के द्वारा और गूगल पे गूगल पे और और बहुत सी सारी चीज़ें हम मोबाइल से ही चलाते हैं जिससे कि हमें मोबाइल का इस्तेमाल करना अच्छा लगता है और है लगभग मेरा दो जीबी डाटा पर डे के हिसाब से खर्च हो जाता है मोबाइल में और मोबाइल मोबाइल में हम यूट्यूब चैनल चलाते हैं जोकि हम देखते भी हैं और चलाते भी हैं और फ़ेसबुक चैनल हम चलाते भी हैं और देखते भी हैं जो और दोनों ही चैनल और व और बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो कि हम मोबाइल में चलाते हैं डाटा के ही द्वारा और वाईफ़ाई वाईफ़ाई कनेक्ट करके भी चलाते हैं लेकिन यह डाटा की प्रॉब्लम आजकल बहुत आ रही है बी एस एन एल में भी डाटा बिल्कुल भी नहीं चलता है हमारे यहाँ हमारे लोकेशन में अच्छे तरीके से डाटा नहीं बी एस एन एल का चलता है न कॉलिन्ग ही चलती है और और और तो हर एक कम्पनी वालों ने अपना अपना रिचार्ज़ तक बढ़ा दिया है बी एस एन एल एक ऐसी कम्पनी है जिसका कि यहाँ पे लोकेशन भी कुछ भी टॉवर वग़ैरह नहीं है जिससे कि हम सिम लेकर चलाएँ और हमारा कनेक्ट करके चलाएँ तो भी नहीं चलता है और रिलायन्स में वह सॉरी जिओ में बहुत ही नेटवर्क प्रॉब्लम आती है एयरटेल में भी नेटवर्क प्रॉब्लम आती है घर तक का नेटवर्क नहीं पहुँच पाता है जिससे कि मोबाइल चलाने व और इस सेलफ़ोन चलाने में हमको दिक्कत होती है और चलाने में दिक्कत होती है होती है अगर डाटा नहीं हो तो हम कनेक्ट करके भी वाईफ़ाई मोबाइल हम चला सकते हैं डाटा डाटा का काम कर सकते हैं